ہاں جی بہت شکریہ آپ ہم نے ہم کو میری منزل پر پہنچا دیا اب یہ بتائیے میں چوں کہ پے ٹی ایم وغیرہ یوز نہیں کرتا ہوں گوگل پے وغیرہ تو کیا میں آپ کو نقد رقم کے ذریعہ ادائیگی کر سکتا ہوں آپ کا جو بھی بل بنا ہے پہلے تو آپ مجھے بل بتائے کتنا ہے اچھا ایک سو ستہتر روپیے ون سیون سیون ٹھیک ہے تو میں آپ کو نقد دے رہا ہوں میرے پاس ٹو ہنڈریڈ روپیز ہیں اور کیا آپ کے پاس چھٹے پیسے ہیں آپ مجھے واپس کر سکتے ہیں ٹوئنٹی تھری روپیز جی جی بہت شکریہ تھینک یو